ओम

औ दा नों आसामनि बबे जायगायावबा फैनो नागिरदों ए आंथ' क'क्राझार डिस्ट्रिकबाबो बिनिफ्राय इसे गोजान जानगार जायगा साब डिभिसन महकुमायाव गोग्लैनाय गसाइगावनि आङो औ

ए हाबाब दाथ' बोथोरा जि गाज्रिथार मानोना अखायानो गैया ओमफ्राय गरमानो गिलु बालु

ए दाथ' जायखि जाया बोथोरा जा गाज्रिथार गाज्रि माने अखाया जा हानांगौमोन हायाखै नालाय गरमा बारा जाबाय औ एसे मोजां जायो माने दाथ' हानांसिगौमोन अखाया दा हायाबालाय माथो खालामबावनो नोंहाथ' नोंनि मा मा गिदिंनायनि थाखाय मानि थाखायबा फैनो नागिरदों मा जाहोननि थाखाय नों फैनांगोन जेनेबा जोंनि बे गसाइगावआवहाय ओरैथिंयै फैनायबोबा नों मा ओरैनो नायनो फैनो ना माबा खामानियाव फैनो ए होमबालाय जायखि जाया नों ओरै गसाइगावनि माबायाव फैनानै ओरै बे साहाजुरि गामिथिंयै सार्भे खालामनो हागोन बेजों माइ आबादा मोजां जायो नाथाय दा अखा गैयिनि थाखाय खोथियाफोरखौ फोनो हायाखै बेनो आरो जाहोना औ दे जागोन दे ओ दे होमबा